मैंने पहली बार तैरना तब सीखा था जब मैं आठवीं या सातवीं में था मेरे ख्याल से से और मैंने इसलिए सीखा था क्योंकि मैं अपने इस्कूल के स्वीमिंग पूल पे मैं एक बार डूबा था था उस टाइम मेरे को तैराकी इतनी खास बनती नई थी लेकिन हाँ मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे को पानी से डर लगता मेरे को पसंद था पानी में जान जाना जैसा हर बच्चे को पसंद होता है लेकिन जब मैं डूबा था तब मेरे को डर लगा था पानी से कि नई पानी भी ऐसी डरावनी चीज़ हो सकती है जो आपको नुकसान पहुँचा सकती है मैंने तैराकी शुरुआत का जो मैंने इस्ट्रोक तैराकी में एक इस्ट्रोक सीखा था वो फ्री इस्टाइल इस्टोक सीखा था जैसे तैराकी बहुत अधिकतर लोगों को जैसे वो वो ही तैराकी आती है पहला इस्ट्रोक मैंने वही सीखा था फिर जब बात आई कि मैं डरता था पानी से कि नई तो पहले तो नई जब मैं डूबा रहा अपने इस्कूल की स्वीमिंग पूल में में तब हाँ मेरे को डर लगा था पानी से तब मैं थोड़ा घबराता था पानी में उतरने के लिए और उतरता भी था तो किसी का ऐसे हाथ पकड़ के बस हाथ पकड़ के उसी के साथ रहा या फिर रॉड लगी रहती थी पानी में तो वो पकड़ के उससे दूर ना जाना जाना ज़्यादा गहरे पानी में ना जाना पास ही के पानी में रहना मैं ऐसे पे रहता था और मैंने जब तैराकी सीखी मैंने तैराकी कहा जाए हमारे हमारे इधर गौरी घाट में सीखी थी मैंने तैराकी एक सर थे वहाँ पे जो तैराकी सिखाते थे तो मेरे माता पिता ने उन्हीं सर को बोला था मेरे को तैराकी सिखाने के लिए ताकि कि मेरा डर निकल सके तो मैंने उनसे सीखी थी और उन्होंने ही पहली पहली दो तीन बार उनने मेरे को कुप्पी बाँध के तैराकी सिखाई थी लेकिन दो तीन बार के बाद उन्होंने कुप्पी हटा के सिखाई थी कि तैरना है तेरे को और उनने तैर के मेरे को छोड़ दिया था कि तू तैर अब तू डूबेगा तो मैं बचाऊँगा पर तैरना है तेरे को डर कम करना है तो उसी के चलते चलते मैं तैराकी सीखी फ्री इस्ट्रोक सीखा फिर आगे आने वाले में मैं मैंने जो तैराकी के मेन चार से पाँच इस्ट्रोक रहते वो सीखे जैसे कि बैक इस्ट्रोक बटर फ्लाई डॉलफिन और ब्रेस्ट्रोक ये सब सीखे रहे तो जे ही मेरा एक्सपीरियेंस बेसिक था तैराकी में कि मैंने कैसे सीखा किससे सीखा क्या मेरे को डर लगता था तैराकी से कि नई ये सब